हलो हांजी हैवमोर कंपनी था ॻाल्हायो था पिया आइस्क्रीम कंपनी हा भेण मूंखे पंहिंजे ॿार जे बडे पार्टी लाइ आइस्क्रीम खपे पेई त तव्हां हैवमोर कंपनी जी चॉक्लेट वेनीला स्ट्रोबरी ऐं पाइनेप्पल ऐं तव्हांजी बटरस्कॉच इहे सभु मिलाए करे हिकु वैराइटी खपे पेई त हिन कंहिं में कंहिं में मिलंदी इहा कप मिलंदी या स्टिक में मिलंदी या कोन में मिलंदी

अच्छा ऐं स्टिक में बि अथव अच्छा अच्छा बि बल्कि में मूंखे खपे त हिकदमि चिल्ड खपेनि ताकि ॻरियल न हुजनि जीअं ॿार ॿार वरी हा जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं बर्फ़ वारी बि मिली वेंदी हा ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे त हिकदमि जी हम्म ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म हम्म हा न न मांखे म हैवमोर जी खपे फ़िलहाल हिन महिल ठीकु आहे त हुन में तव्हां जेको आहे घर में अवेलेबिल कराए रखंदव होम डिलेवरी ॾेई रखंदव अच्छा अच्छा ठीकु आहे हिन में हा हा चिल्ड चिल्ड हिकदमि हूंदी न इअं त न ईंदे ईंदे ॻरी वेंदी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा न वरी ॿार मुंहिंजी पैंदा आहिनि की ॻ कोसी मिली आहे ॿ पिघलियल आहे इहा ॻ मेल्ट आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ऐं वैराइटी जी वैराइटी सॼी मिली वेंदी हम्म ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं हा हा हा अघु अघु अघु कीअं लॻाईंदव अघु अच्छा थोक थोक में लॻाईंदव न प्रिंट प्रिंट खां घटि पवंदो न हा ठीकु आहे जी जी जी जी जी हा हा हा हा हा अच्छा हू वे हा ॿियो छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा हिन में तव्हां ब्रिक बि ॾींदा आहियो ब्रिक बि ॾींदा आहियो न वॾी वारी ब्रिक्स ब्रिक्स खपेनि उहे बि सभु सभिनी में हूंदी उन्हनि में बि सभु वैराएटियूं हूंदव ब्लैक हा ब्लैक अच्छा ब्लैक करंट वग़ैरह हूंदव कोकाकोला वारी टेस्ट हूंदव पाइनेप्पल चिप चॉक्लेट पाइनेप्पल इहे सभु हूंदव बटरस्कॉच हूंदुव हा हा हा इहे ई इहे ई इहे ई ॿारनि खे पसंदि आहिनि न अॼुकल्ह चॉक्लेट चिप चॉक्लेट कोकोकोला इहे सभु पसंदि आहिनि ब्लैक करंट अॼुकल्ह हले थी पेई उहा बि पसंदि आहे इलाही ॿारनि खे जी हा हा हा हा हा हा अच्छा नवां नवां इहे बि लॉंच थींदा आहिनि जामुनि वामुनि जो बि लॉंच थी वियो आहे हा हा हा हा त इहो बि ठीकु आहे पोइ त च हा हा शहैतूत वारे जामुनि वारी इहे सभु लॉंच थी वेई बढ़िया बढ़िया बढ़िया ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म जी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे अञा हुन में जेको आहे मां तव्हांखे ब सॼो ऑडर ॿुधाए रखंदोमांव ऐं ऑडर ॿुधाए करे पूरो तव्हांखे पूरो डिटेल लिखाए रखंदोमांव तारीख़ बि रखंदोमांव कंहिं तारीख़ जो खपे मूंखे जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा पंहिंजी हा पंहिंजी बिरादरी जी दुकान आहे त पंहिंजे सिंधियुनि जी दुकान आहे त छो न पाणि हिकु ॿिए खे सहयोग कंदासीं बिल्कुलु कंदासीं आहे कि न हा हा सहयोग कंदासीं बिल्कुलु तव्हांखे मां ॿुध हा ॿुधाए रखंदोमांव ऑडर पूरो ऐं हिन खां पोइ तव्हां मूंखे उहो मोकिले रखिजो तारीख़ बि ॿुधाए रखंदोमांव हिन तारीख़ में ऐं थो रेट थोक में लॻाइजो हा रेट रेट हा हा अधु अधु थोक में लॻाइजो त हुन में थोरो सो ठीकु रहंदो आहे कि न हा हुन खां पोइ हा जी जी जी जी जी हिनजे अलावा बि कोई शइ अगरि ज़रूरत हूंदी असांखे त उहो असां तव्हांखे ॿुधाए रखंदासीं हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म हम्म हम्म जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे भेण ठीकु आहे जय झूलेलाल हा जय झूले